नमस्ते सर आप उतरिए हम गाड़ी भेज देंगे आपको हम ले आएँगे वहाँ से ड्राइवर भेज देंगे

आप एक दो दिन में तो घूम ही लेंगे लेकिन आपकी इच्छा अगर आपको अच्छा लगता है तो दो चार दिन घूमना अच्छे से हम आपको हाँ हो जाएगा सिविल लाइन में अच्छे अच्छे रेस्टोन है वह हैं ए सी वाला वह वाला सब जहाँ आपको रुकना है रुकिए हाँ हाँ सब सही हैं आप आइए तो पहले आप यहाँ आने पर दस पंद्रह हज़ार तो लग ही जाएगा हाँ हम ड्राइवर भेज देंगे वह आपको सब बताएँगे ना कहाँ घूम रहे हो तो कौनसी जगह है कहाँ रहना है हाँ यह सब हम आपको दिखाएँगे ना बताएँगे कि यह संगम है मंदिर यह चीज़ है उ है सब चीज़ का हम आपको बताएँगे हाँ भेज देंगे ठीक है ठीक है आप अपना मोबाइल नम्बर दे देना फ़िर वह जाएँगे आप से बात करके आपको लेकर चले आएँगे प्रयागराज ठीक है ठीक

हाँ तो आप कितने तारीख को आएँगी ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते